ह्म्म हेलो बौआ यौ बौआ कहलहुँ ठीक छै कहलहुँ जे अहाँ हमरा ब्याह शादी यए हमरा फूलके काज यए तऽ अहाँ केना फूल दै छियै केना की करै छियै हँ कोन फूल लेबै हमरा फूल लेबाक यए जे ब्याह शादीमे जेना सजबैवला होइ छै गेन्दा फूल हमरा उएह सभ लेबाक यए अपना फूल जेना आउ सजाउ देखू करू कए दिनसँ एबै दोसरा दिन तेसरा दिनसँ से हमरा कहू देखरेख करू सजाउ हँ हँ हँ हँ अच्छा पाँच हजार तऽ पाँच हजारमे फेर ओकर कम होइ छै सभचीज होइ छै पाँच हजार रुपैआ बहुते भेलै ने आँय अहूँसभके बचबाक चाही सभचीज करबाक चाही हमरो ऊपर देखरेख देखि कऽ हँ ई गरीब आदमी छथिन ओतेकमे सक्सेस हेथिन करथिन तकर बादे ने पाँच हजार चारि हजारपर नहि काम हेतै पर्ची कम रहतै नहि नहि पर्ची लोक बेसी बढ़ाबै छै कहै छै जे कनि कम नहि हेबाक चाही कनि देखबाक चाही सुन्दर लगबाक चाही तखन ने होइ छै जे हँ आब ई फल्लाँ आदमी ई फूल देलखिन एहन सजाय कऽ देलखिन एहन देखैके छै करैके छै ह्म्म पाँच हँ पाँच हजार लेबे टा करबै सएह ने अच्छा हँ हँ अहूँसभके मङ्गबय पड़तै करय पड़तै जे हँ एतेक सामान एतै एतेक सामान पड़तै तखन ने हेतै ताहि दुआरे तऽ ओहि दुआरे कहलहुँ जे बौआ यौ जे आनि कऽ सभचीज करबै देखबै सजेबै तऽ ताहि दुआरे ने आँय विवाह छियै हमरा दस तारीखकेँ हँ हँ हँ हँ हँ तऽ सुबहेमे आबू चाहे शामेमे आबू अहाँके जखन छुट्टी मिलबाक चाही तखन अहाँ आउ तखन अहाँ काज करू आँय एहि दुआरे कहै छी जे अहाँसभ एबै गामके छियै सर समाज देखैत देखभाल लोक करै छै सभटा सभचीज हँ कोना फल्लाँके एना हेतै ओना हेतै ब्याह शादीमे कनि देखबै रखबै ताहि दुआरे ठीक छै